मध्य प्रदेश के जो लोग समाचारों तक पहुँचने के लिए पहले जो व्यवस्था थी वह रेडियो एक एकमात्र रेडियो माध्यम था जिससे सुनते थे इसके बाद टेलीविजन आया तो टेलीविजन से सुनते हैं समाचार पढ़ते हैं देखते हैं सुनते हैं ओर कहाँ क्या हो रहा सारी घटनाओं की जानकारी वह रखते हैं और समाचार के बाद अब समाचार पत्र आते हैं उससे भी बहुत फ़ायदा होता है सारी खबर वह रखते हैं पढ़ लेते हैं देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इस प्रकार समाचार पत्रों से बहुत फ़ायदा हे समाचार मध्य प्रदेश के लोग समाचार पढ़ना और सुनना बहुत पसंद करते हैं तो मध्य प्रदेश के लोग तो समाचार में बहुत आगे हैं कोई दिक्कत नहीं है उनको हर जगह आजकल मोबाइल हो गया तो इनसे सारी खबरें मिल जाती हैं सभी लोग समाचार पढ़ते हैं समाचार सुनते हैं समाचार को समझते हैं कि देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा तो समाचार पत्र का तो एक ऐसा हैं कि यह सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हे कौन राजनीति में क्या हो रहा है देश सरकार क्या कर रही है सरकार के मध्य प्रदेश सरकार के क्या कार्य चल रहे हैं क्या नहीं कर रहें समाचार पत्रों से ही तो पता चलता है और सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में भी समाचार पत्रों से ही मालूम पड़ता है समाचार पत्र तो एक ऐसा माध्यम है कि आदमी को कहीं से भी कोई न कोई सूचना मिल ही जाती कि एक देश में क्या हो रहा है मध्य प्रदेस में क्या हो रहा है कौन सी नदी पर पुल बन रहा है कौन से क्या हो रहा है सारी जानकारी समाचार पत्रों से ही मिलती है समाचार पत्र है टेलीविजन है मोबाइल है आजकल यह नए नए तकनीक आ गए तो इससे भी समाचारों का सिलसिला जारी रहता है इससे भी समाचारों पहले उसको सुनने को मिल जाते देखने को मिल जाते पढ़ने को मिल जाते हें ओर बढ़िया है अच्छा ख़ासा कोई दिक्कत नहीं